उणटीह ऑक्टोबर उणिवीह सौ सतरि नव सप्टेंबर उणिवीह सौ असी पंदरहां ऑगस्ट उणिवीह सौ चालीह पंद चार जनवरी उणिवीह सौ सतरि नव नवेंंबर ॿ ॿ हज़ार टे